खैना गोदानफोरनो मानसिफ्रा खैना गोदाननो एरैनो सोरबाबा दखना सोरबाबा साद्रि सोरबाबा ब्लाउस सोरबाबा गारहा सोरहाबा थोरसि सोरबा काप सोरबा प्लेट बिदिनो होनाय जायो जेरौ दखना साद्रि बिदिनो बोर सारस्रिनाय जायो खैना गोदाननो जौथुक हरनाय जौथुक हरनायाव एरैबायदि हरो बिमा बिफा जाथि भाइ बाहागिफ्रा सोरबाबा फालें सोरबा आलना सोरबाबा सफा सोरबाबा चेयार सोरबाबा ड्रेसिं आइना सोरबाबा गद्रेज बिदिनो खैना गोदाननो जुलियाव हरनाय जायो